कुर्सी लै लए गेलहुँ महिषी से सहरसा गेलहुँ एक दोकान गेलहुँ दू दुकान गेलहुँ तेसर दोकान गेलहुँ दू दुकान गेलहुँ तऽ कुर्सी नहि पसन्द पड़ल फेर गेलहुँ दोसर दोकान गेलहुँ ओहिठाम कुर्सी लेलहुँ हम कहलियै जे कुर्सी नीक छै लेकिन फेर लेलहुँ कुर्सी कहलियै जे सस्तामे छै तऽ कुर्सी लऽ लै छी चौपाई सभ देखलियै तऽ हम कहलियै मजबुत छै लेकिन गदा लगा लेलहुँ चौपाइ सभ नहि रहै मजबुत सभ नहि रहै कुर्सीमे घुन लागल रहै कुर्सी सही गाँव एलहुँ गाँवमे देखलहुँ तऽ कुर्सी सही नहि रहै कुर्सीमे घटा लागि गेल कुर्सी सही नहि रहै सभटा अथी सभ रहै छै घुन सभ लागल रहै छै समान एकोटा सही नहि छै नकली सभ समान सभ आ नहि बेचै छै सही समान नहि रहै छै ओहि चलते चलि एलहुँ कुर्सी लेलहुँ लेकिन कुर्सी लए कऽ चलि एलहुँ कुर्सीमे घाटा लागि गेल बहुत घाटा लागि गेल